हेल' बाजै हटेल बुंदोंना आङो नोंसिनावहाय अर्डार हरदोंमोनआरो ओमफाय आंनि लकेसनखौबो हरखादोंमोन आंनि अर्डारा मानो दाबो सफैयाथाय ना आंनि लकेसनासो नोंसिनाव सहैयासै दे अरजाला आंनि लकेसना सहैयाखैब्लाबो आङो खुगाजोंनो बुंफिननोसै आंनि लकेसनखौ आंनि लकेसना नै नैबेजों फैब्लानो जायो मा होनोमोनलाय नोंसिनिफ्राय ओंखारबायना बाजै हटेलनिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो फैयै फैयै फैनानै एखदम नैबे माबा मोनो ना मा होनोमोनलाय देबोरगाव मोनो ना देबोरगावजोंथ' मोननै लामा दं मोनसेया जाहैबाय ओरै थिनालि थांग्रा आरो मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थांग्रा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थांग्राजोंनो फैनांगौ बेजों फैयै फैयै फैनानै एखदम बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नि माबाखौ बारदो इउनिभारसिटिखौ बारदो बारनानै नैबे दाालाय फाख्रि बिफां गैया फाख्रि बिफांनि माबानि दखान दङ' मा होनोमोनलाय मैगं मैलाबो फानो ओमफाय बेनि खाथियावनो दैहु दाग्रा एरि मा होनो बिदिखौ जेवारि आरि फानग्रा हानि दो दाग्रा बेफोरनि दखान दङ' ग'ला दङ' बेनि खाथियावनो आरो लामा दंबावो मोनसेया जाहैबाय सिदा थांब्ला सि आइ टि मोनहैबाय ओमफाय ओरै फैब्लानो जोंनि लामा हाबनाय जासिगोन आरो ओमफाय बेयावनो जोबथाया लामाया एसे फैबावनांगौ फैयै फैयै फैयै फैनानै फांसे बिफां दङ' ना फांसे बिफां दङ' बेजों हाबदो हाबनानै ओमफाय राइटजों गिदिंदो राइटजों थांनानै आरो एसे गंनै गंथामसोल' न'खौ बारनानै आरो फांसे बिफां मोनबावगोन बे फांसे बिफांखौ आरो एसे थांबावनांगौ थांनानै फांनै बिफां मोनबावगोन बे फांनै बिफांनि लेफ्टजों हाबदो लेफ्टजों हाबनानै लोगो लोगोनो आरो नालेंखर बिफां फांसे मोनगोन आरोखि बे नालेंखर बिफांनि खाथियावनो बिल्डिं गंसे न' दङ' बे बिल्डिं न' गंसेनि खाथियावनो जोंनिया न'आ बेहायनो आंथ' लकेसनखौ हरखादोंमोन नोंसिनियाव थांदोंना थाङासै जायखि जाया दे बे लकेसनावनो फैदो आंनि अर्डारखौ लाबोदो